आतां जर एक गाणें म्हाका कोणें दिलें तर मुख्य म्हणल्यार डायनॅमिक्सा बद्दल उलोवंक गेलो जाल्यार पयलीं ताचें म्युजीक अंडरस्टॅण करपाचो प्रयत्न करतलो लायक

खंय अशें म्युजीक ताचें लायक बासरी एक दिला एक सपोज बासरीचो कसो स्वीट आवाज वयता तसो ती स्वीटनेस पयली मेजर करप ऑर एल्स तुका ड्रम्स सुद्दां आसले तितून जाल्यार ड्रम्साचे बिट्सा वांगडा तूं कसो लायक आपलो आवाज त्या ड्रम्साच्या बिटा वांगडा सुटेबल हें करतलो ते मेन तेजेर फोकस आसतलो फ्रेजिसाचें उलोवंक गेलो जाल्यार गाणें ब्रेक डावन करूं येता पयलीं शब्द ताचें वाचून ताचो मिनींग अंडस्टेंड करपाचो हो मेन फ्रेजिंगाचो हो मेन अर्थ सो पयलीं अण लिरिक्स अंडरस्टँड करून तें ब्रेक डावन करपाची खूब गरज आसता आनी दुसरें म्हणल्यार इंटप्रिटेशन डायनॅमिक्स एंड फ्रेजींग हांचे दोगांचें मिश्रण म्हणल्यार इंटप्रिटेशन गाणें समजोन गाण्याचे इमोशन्स तशें घालून गाणी इफ सपोज प्रेमा बद्दल आसा सो तातूंत तीच भावना घालून तें गाणें गावपाचो प्रयत्न आसतलो अशें म्हाजें म्हणणें